हेलो हा मां निखार निखार थी ॻाल्हायां पई हेलो हा मुंहिजो सखी सखी क्रिएशन नाले बुटिक थो हले पियो त मूंखे होलसेल में कपिड़ा खपनि पिया बुटिक जे लाइ जीअं पार्टी वियर बि हली वञनि हा थान मूंखे खपनि पिया त लहंगा बि जीअं मूंखे पार्टी वियर मिली वञनि त हूअ होलसेल मार्केट तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो किथे हूंदी अच्छा जी जी

अच्छा अच्छा हूं अच्छा हूं हूं अच्छा

त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा कहिड़े तरह जी एम्ब्रोएड्री कंदा मशीन जी कंदा या वरी छा चएबो आहे सीक्वेंस सीक्वेंस वारो या जरी वर्क कंदा या चिकन जो वर्क आहे

अच्छा अच्छा हा हा त हिते किथे वर्क लाइ बि असांखे मिली वेंदो माण्हू किथा वर्क मिरर वर्क जीअं थींदा आहिनि इलाही

अच्छा हूं हूं त मतिलब हर कपिड़े में ई करे ॾींदा न सिल्क आहे या कॉटन आहे या वॉइल थींदो आहे कपिड़ो हर एक कपिड़े में अच्छा

अच्छा अच्छा ठीकु आहे जी अच्छा ठीकु आहे त तव्हां मूंखे उन्हनि जो कोन्टेक्ट नम्बर ॾेई रखिजो त मां वञी वञी करे उन्हनि सां मिली वठदीमान जी जी तव्हां मूंखे न हुननि जो नालो बि और तव्हांखे लोकेशन बि हुजेव त लोकेशन बि उन्हनि जी मूंखे सेंड करे रखिजो

जी जी थैंक्यू थैंक्यू हा